हेलौ औ सार औ आं आं बे आं डक्टर कर्गेशर बसुमतारि दै मा माहायबा आत्सा मा जादों ओरैनो आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा ओरैनो र' एक मिनिट दे मा बेलाय ओं आत्सा एक मिनिट ओरैनो मा मा मुं मा नाम होन्दों मोनलायो गामिया रङादर बैसोया बेसेबांसो जागोन ओरैनो आत्सा ओरैनो माबाफोर जादोंमोन नामा सिगाङाव बे बेमार जानाय सिगां आत्सा आत्सा ओरैनोथ' जेबो गिनांगौ गैया जायखिया आं नोंथांनो मोनसे प्रेसक्रिबसन लिरना हरगोन नोंथाङा आं बे प्रेसक्रिबसनखौ लिरनानै नोंथांनो वादसबाव हरगोन आरो बेबायदि नोंथाङा मुलिखौ जाबानो जागोन ओह बे बेनि अनगायैबो ओरैनो दा नोङो जिहेतु उदै दुनाय मोन्दों नालाय जानो हागौ बियो गेस्टिकनिबो जानो हायो जायखिजाया जेयानो जा जायखिया आं नोंनो मोननैसो ओह नोंथांनो मुलि बा प्रेसक्रिबसन लिरना हरगोन दा नोंथाङा खाथिनि मेदिकेलाव थांनानै फारमासियाव थांनानै सरकारि मेदिकेलावबो मोन्नो हायो आर नङाबा नों फारमासियाव थांनानैबो मुलिखौ बायना लानो हागोन दा बेबायदि जानायाथ' दा नों जिहेतु दैमल आं बुंनायजों मोजां जाजोबा जाजोबो जिहेतु नोंहा आनजाद नायनो मोन्नायबा साबसिन मोजां जागौमोन जानायाथ' गुबै दा नोङो उदै दुनाय जिहेतु ओह हजम जायै बायदि जादों जिहेतु ओंखायनो बे नोङो बायदिसिना थावनि बेसादफोरखौ जानो नांला बेदिनो बेदरफ्राबो जिहेतु हजम जानाय नङा ओंखायनो बेदर हायैखौ हागौमानि मिरामिस बेबायदि जानो नाजाबानो जाबाय बे सान्नैसोयाव मुलि जाखांनानै इसे मोजां मोनोबाथाय आरो फिन खनसेबाव नोंथाङा आंखौ फन खालायफिन्नो हागोन जागोन दे आं नोंथांनो जायखिया प्रेसक्रिबकसनखौ वाटसेबाव हरगासिनो दङ नोंथाङा बे मथै फारमासियाव थांनानै मुलिखौ बायनानै जाबानो जागोन दे आरो माबा मोनसे फ्रब्लेम मोनोबा उनाव आंखौ फिन फन खालाय हरबानो जाबाय ओह ओह टेंकिउ उम